पंज हज़ार नव सौ नवानवे असी हज़ार नवे नवानवे हज़ार नौ सौ नवानवे चोएतालीह हज़ार ॿ सौ टेवीह अठहठि हज़ार पंज